मेरा नांऽ पूर्ण चंद ऐ ते में कंडयार दा रौह्ने आह्ला में खेती बाड़ी करना होर मक्की छल्ली जिसी आखदे न एह्बी असें लाई दियां होंदियां न ते अस दौड़ियै ते सिर पर चुक्कियै फिर पैदल चलियै आह्नियै रोड़ च लेआने आं रोड़ च आह्नियै फिर गड्डी च रक्खने आं ते गड्डी रक्खियै अस कटरै बाज़ार की जे भुन्नियै ते धूड़ सीढ़ा लाइयै इनें ई दिन्ने आं बिच बिच बड़ी बड़ी असेंगी कठनाइयां आंदियां न रस्ते च केईं बारी गड्डी नि मिलदी केीं बारी गड्डियै आह्ले बैठांदे नेईं ते बड़े मुश्कल कन्नै एह् जाइयै पजाई उत्थै फिर गै अस इनेंगी बेचने आं फिर अपना जेह्ड़ा ऐ एह् फिर कम्म चलाने आं खेती बाड़ी दा इस कन्नै ते कनक बी राह्ने आं कनक जेह्ड़ी ऐ राह्ने दे बाद त्यार करियै इसी मंडी बेचने गी जन्ने आं अस सिरै पर रक्खियै इसी ते इसी लेआइ रोड़ च लेआने आं रोड़ बिच भी गड्डी करियै कोई गड्डी रक्खने आं गड्डी रक्खने दे बाद ते मर्किट जाइयै जम्मू बेहियै मंडी जन्ने आं ते फिर ते किसै तरीके कन्नै उत्थै पजाइयै सेफ गै बेचने आं फिर अपना जेह्ड़ा अपना जेह्ड़ा रोज़गार ऐ ओह् चलाने आं जादै खासकर अस जमींदारी पर गै डिपैंड करने आं ते होर जादै बाकी होर कोई ते साढ़े ग्रांऽ बिच कोई स्हूलत जां साधन असें नेईं हैन की जेह्ड़े लोकल लोग साढ़े मैक्सीमम पैदल चलदे न कोई गड्डियां साधन निं ऐ कोई समान ढोने आस्तै सिरै पर लेई जाना कोई ते रोड़ सिड़कां बी हैन निं ते ओह् असें सारे लोकें गी सभनीं गी ओह् जेह्ड़ा फसल लेइयै जाना मंडी च बेचने आस्तै जां त्यार करने आस्तै जां कोई खाद लैने गी जाने आस्तै ते ओह्दे बिच बी असें पैदल आनियै लेई जाना आना होंदा जां जेह्ड़ा अस अपना मन कोई एह् नेईं जगह पैदल जाना लेइयै ते फि्र ओह् काफी दूर जाइयै गड्डिया लेई आनी ते उस बिच अस समान जेह्ड़ा ऐ मार्किट च पजाने आं होर जादै बाकी एह् सब तू जादै रोड़ दियां मसले साढ़े जेह्के करसानै लोकें गी जमींदारें गी बड़े जादै न होर फसल जेह्ड़े साढ़े इंदे च एह्बी बड़ी कठनाई औंदी ऐ जेह्ड़े साढ़े कीड़ा बगैरा लगदा ऐ एह्दे च बी साढ़ी बड़ा नुकसान होंदा ऐ भी अस भी दुआइयां लेइयां बजारों तुप्पियै आह्नियै पाने आं दोाइयां कनक ई मक्कें ई ते एह्दकन्नै कोई खास जादा दुआई पाई इस बारी कोई फायदा निं होआ ते एह्दे आस्तै अस जेह्ड़े जेह्ड़े साढ़े चाह्ने आं की गौरमेंट ऐ जेह्ड़ी ओह् कोई कसानै आस्तै बी मदद होनी चाहिदी ऐ क्योंकि अस लोक कोई इन्ने खास जादै तजुर्बेकार निं ऐ ओह्दे आस्तै असें घट्ट पता ऐ जादै इस आस्तै अस एह् सोचने आं कि जेह्ड़ा साढ़े जमींदारी दा कोई कम्म ऐ एह् करने आस्तै असें ई कोई जेह्के नमें नमें तरीके न जेह्ड़े करसानै आस्तै एह् असेंगी मिलना चाहिदा नी ते होर तेरां चौदां गी जगह गी पहचानेआ ते मुश्कलां आंदियां ते ओह् मुश्कलातां साढ़ियां दूर होन फिर जाइयै अस अपना कम्म जेह्ड़ा ऐ करसानी दा जेह्ड़ा एह् असेंगी ठीक चली सकदा साढ़ा